हमर शहरके हम मुख्य भाग दरभङ्गा मधुबनीमे विचैत भीड़भाड़ रहैत अछि जैके यातायात आओर आगमनमे मे बिलम्ब होइत छैक किएक कि तऽ ओ मेन रस्ता छै आओर ओहिके हर राज्य जा रहल आदमी जाइत छैक जैसँ यातायात भेल आदमीके एनाइ गेनाइ भेलै इसकुल कॉलेज गेनाइ छै बस गाड़ीके चलनाइ छै तकर सङ्ग सङ्ग हर राज्यके मे जे आदमी रहैत छथि ओ आदमी पुनः अपन गाँव जे अबय छथि तैं अइ क्षेत्रमे विशेष प्रकारके यातायातमे के साधन छै विशेष प्रकारके गाड़ीके प्रचलन छै तै दुआरे ई तहर बेसी भीड़ भाड़मे रहैत अछि जहिना दरभंगासँ हर राज्यमे अइठान आदमी जाइ छै आओर हर राज्यके दरभंगा अबय छै दरभंगा मधुबनीके तै दुआरे विशेष रूपसँ भीड़ भाड़वला शहर मानल जाइ छै